السلام علیکم شمیم بھائی میں ندیم آپ کا ساتھی بول رہا ہوں جی جی درصل کل میرا انٹرویو ہے اس سلسلے میں اس سلسلے میں جی ہاں مجھے آدھار کارڈ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس سلسلے میں اس لیے میں نے آپ کے پاس فون کیا ہے ہاں اس ہاں اسے کسی طریقے سے ڈاؤنلوڈ کریں گے آپ بتا دیں کہ ہاں وہ سائٹ کا لنک آپ بھیج دیں تو میں دیکھ لوں گا جو ڈاؤنلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں انٹرویو دینے جاؤں گا تو وہاں یہ مجھ سے آدھار کارڈ مانگا جائے گا جی تو اس اسی سے میں چاہ رہا ہوں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ڈؤنلوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لوں ہاں ٹھیک ہے بہت سارے سیٹ تو نہیں معلوم مجھے جو آپ بتائیں گے اس سے میں ڈاؤنلوڈ کر لوں گا جو کم سے جو کم کم سمے میں اچھا ہی اچھا پی ڈی ایف میں مجھے دے دے ہاں پھر میں اس بار اس ہاڈ کاپی میں نکلوا لوں گا نہیں نہیں میرے پاس پرنٹر نہیں ہے میں کیفے سے نکلوا لوں گا آپ کے پاس پرنٹر تو آپ ہی نکال دیں بہتر ہوگا جی جی ارے ٹھیک ہے شکریہ